یہاں کی عمر رسیدہ آبادی کو جو مسائل در پیش ہیں جو عوام کے اندر جو عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کو جو مسائل در پیش ہیں ان میں سب سے پہلے یہ ہے یہاں کے جو سرکاری اسپتال ہیں ان کے اندر علاج جلدی نہیں ہوتا ہے یا اتنے ڈاکٹرس نہیں ہیں یا ڈاکٹرس اپنے کلینکس کھولے ہوئے ہیں وہ اس پہ جاکے بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں ٹائم ٹو ٹائم بر وقت ان کا علاج نہیں ہو پاتا ہے جس کی وجہ سے عموماً ان کا مرض کبھی کبھی بہت زیادہ حد تک تشویشناک ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی وہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ یہاں کی عمر رسیدہ عوام عمر رسیدہ جو لوگ ہیں پریشان رہتے ہیں اس کے علاوہ یہاں کی سڑکیں جو ہیں بہت زیادہ اچھی نہیں ہیں اگر عمر رسیدہ لوگ بوڑھے لوگ رکشے پہ بیٹھ کے بھی جاتے ہیں تو وہ پوری طرح پریشان ہوجاتے ہیں ان کا بدن پوری طرح ہل جاتا ہے اور پھر اگر وہ میرے خیال سے دس منٹ بھی یہاں سے رکشے پہ بیٹھ کے یہاں سے آگے چلے جائیں کسی روڈ پہ تو وہ پوری طرح پریشان ہوجاتے ہیں اور وہ اگر ان کا کوئی مرض ایسا ہوتا ہے جو زخم ہوتا ہے ان کے کوئی تو وہ زخم کھل جاتا ہے زخم سے کبھی کبھی بلیڈنگ وغیرہ ہونے لگتی ہے اور اس کے علاوہ میرے شاہجہاں پور کے اندر جو عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کو جو ایک سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جو نئی نسل ہے وہ ان کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی نہیں ہے جس کی وجہ سے خلا محسوس کرتے ہیں جس خلا کے نہ پُر ہونے کی وجہ سے ان کی ذہنی صحت بہت اچھی نہیں رہ پاتی ہے